पावली रे हेंच घर हो एड्रेस तो कितले जाले पयशे कॅश कॅश पेमेंट ना जाल्यार जीपे बी आसा तुज्या कडेन जीपेच करतां हांव कितले जाले पयशे बरें जी पे चलता न्ही तुज्या कडेन फोन पे पेटीएम बरें जालें जी पे आसा जाल्यार ताचेरूच पे करता तर हांव मागीर परत तुका जाय जाल्यार कॉन्टेक्ट नंबर बी कितें आसा मात्शें तुगेलो कोड दी पळोवया यु पी आय कोड क्यु आर कोड ताका हेंपळय हांवें आतां धाडला पेमेंट आह पळय पावलो जाल्यार हेंपळय म्हाजे एजेर दाखयता पावले म्हणून बरें बरें थँक्यू बाय